ہم عام طور پر اس مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہم پہلے ٹکٹ بک کراتے ہیں اور ساتھ میں اپنے کچھ ضرورت سامان بھی لے لیتے ہیں جیسے کہ کپڑے لے لیتے ہیں اور کھانا پینے کے کھانے پینے کا بھی سامان لے لیتے ہیں جوکہ میرے جانے کے بعد مطلب راستے میں پریشان نہ ہو اور پریشانی نہ ہو اور پہلے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ میری کوئی پریشانی نہ ہو ہم اپنی ضرورت کے ہر سامان کو اپنے ساتھ میں لے لیتے ہیں جیسے کہ بیگ میں اپنے کپڑے لے لیتے ہیں اور چپ اور کیا کھانے کے بھی سامان لے لیتے ہیں کچھ روپئے بھی لے لیتے ہیں اور پہلے سے بھی ہم ٹکٹ بک کر لیتے ہیں اور اور سونے بیٹھنے کا بھی انتظام پہلے سے ہی کروا لیتے ہیں جوکہ میری پریشانی بعد میں نہ ہو اور ہم کو دقت نہ ہو اور کیا کہتے ہیں کچھ سامان بھی ضرورت لے لیتے ہیں بچھانے والے بھی لے لیتے ہیں جوکہ ہم کو رات ہو جائے تو موسم ٹھنڈ میں سرد لگنے کے وجہ ہم کچھ گرم کپڑے لے لیتے ہیں جوکہ ہم بچھا کر اور اوڑھ کے ہم اچھے سے رہ سکتے ہیں اور اچھے سے آرام بھی کر سکتے ہیں اور اپنی سفر کے لیے ہم اپنے ٹکٹ پہلے بک کراتے ہیں اور کچھ سامان بھی لے لیتے ہیں کچھ کھانے والے بھی لے لیتے ہیں کچھ ناشتے بھی لے لیتے ہیں کچھ گھر میں بنا لیتے ہیں کچھ دکان میں لے لیتے ہیں کچھ ٹرین میں ہی لے لیتے ہیں جو چیز جی چاہتا ہے وہ خرید کے ہم کھا بھی لیتے ہیں اور اپنے اپنے اپنے آرام کے لیے ہم اپنے سے پہلے ہر چیز کے شبدھا کر لیتے ہیں جوکہ ہم کو پہلے دقت نہ ہو اور ہم اپنے سامان کو اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں جوکہ میرے پریشانی نہ ہو میرے ساتھ رہے اور میرے پریشانی نہ ہو کپڑے لے لیتے ہیں کھانے پینے کے بھی سامان لے لیتے ہیں یہی سب لے